ہاں میں ایک بار اپنے ریاست سے باہر سفر کیا ہوں میں جھارکھنڈ کی کیپیٹل رانچی میں ایک بار گیا تھا اپنے دوست سے ملنے وہاں پہ میں دیکھا بہت سارے فال گھوم رہا تھا جیسے ہنرو فال ہے کافی اچھا فال ہے وہ اور بہت سارے پہاڑی علاقہ ہے پلیٹیو ریزن ہے ان جگہوں میں میں بہت گھوما تھا بہت اچھا لگا تھا مجھے اور جھارکھنڈ میں بہت سارے اسپیشیلیٹی ہے جیسے کول وہاں پہ بہت زیادہ ملتا ہے تو میں نے کول ایریا بھی بہت جگہ گھوما تھا اچھے اچھے پارکس بھی ہیں یہ سب میں نے گھوما تھا اور پھر کول سے کیسے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتا ہے کیسے پلانٹ بنتا ہے یہ سب بھی میں نے دیکھا تھا بہت اچھا رہا نالج بھی ملا اور باقی سب ٹھیک رہا اور دوسرے سے بھی مل کے اچھا لگا بہت دن کے بعد میں ملا تھا